اردو ایک بہت بہترین اور میٹھی زبان ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کیوںکہ اس میں مختلف علاقے اور مختلف قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور اس میں مطلب اپنے بات کو وہ اس کی زبان الگ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی زبان اور اردو زبان میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں پھرپھر ایک نئی چیز پیدا ہوجاتی ہے تو اس طور پر مطلب دونوں زبان میں جب یہ ہوتا ہے ملاوٹ ہوتی ہے تب مطلب ایک اس میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اس میں نئے نئے ورڈ دوسرے زبان کے بھی استعمال ہونے لگتے ہیں جس طرح سے ہندی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہونے لگے ہیں یا پھر کوئی اور دوسری کشمیری لفظ ہوگیا تو اردو میں استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کو مطلب اردو ہی میں استعمال کرتے ہیں بٹ وہ لفظ کسی دوسری زبان کا ہوتا ہے جیسے انگلش کا کوئی لفظ ہوگیا یا پھر عربک کا کوئی لفظ ہوگیا اور خاص طور پہ اسی طرح سے دوسری زبان جب ہم کوئی امریکہ سے کوئی لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو وہ انگلش اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر وہ اردو زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب وہ اردو بولتے ہیں تو اس میں انگلش بھی لفظ استعمال کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں چلتے چلتے وہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہونے لگتا ہے تو اسی طرح سے وہ مطلب زبان میں تبدیلیاں ہونے لگتی ہے